हिकु चित्रकार जे रूप में जॾहिं पाणि अलॻि अॻिॻ चित्र दोरींदा आहियूं जीअं पाणि कोई ॻाल्हि कंहिं सां चई न था सघूं त पाणि उहो चित्र जे रूप में दर्शाए सघूं था जेॾी महिल बि पंहिंजो समय पसारु न थीए थो या पोइ पाणि कोई ॻाल्हि खे वठी करे पाणि चिंतित आहियूं त पाणि चित्र पाणि चित्र करे सघूं था चित्र सां पाणि पंहिंजे मन जा भाव बि व्यक्त करे सघूं था चित्र सां पाणि अलॻि अलॻि वस्तु ठाहे था सघूं अलॻि अलॻि नई नई वस्तु उत्पादन करे था सघूं चित्र पाणि जीअं चित्र अॻियां कंदा वेंदासीं इअं पाण खे हुन वस्तुअ में कौशल्य प्राप्त थींदो वेंदो आहे